हेलौ अह आं माबा गय गायनो गय फुलि दं नामा होननानैसो सोंहरदोंमोन ओह गयखौथ' बारा फिसाद्रायाव गायबाबो गयआ थैयो बेनिफ्राय एसे मेडियामनि एसे गिदिरखौनो नांगौ आरो ओमफ्राय गयखौथ' गय फुलिखौ ओरैनो बैसागो थाइमआवसो गायो ना उम उम ओमफ्राय आंनो दाइयो बैसागो थाइमआव गायनो नांगौ आरो गय फुलिखौ आंनो हाजारसेखौनो नांगोन ओह उम

आंनो दा सललिसनिखौनो नांगोन दे उम एसे देरखानायखौनो एक हाजार

उम उम आङो ओं बारिखौ आङो साफा खालामनानै हा खोस्रोना दोनखाबाय बेनिफ्राय आरो उम हा खोस्रोखांबाय आरो बेनिफ्राय आरो गय फुलिखौ बैसागो थाइमआव लाबोनानै आङो गायसिगोन आरो बिनिफ्राय आरो गुदि गुदियाव गोबोर हासार होसिगोन

दे जागोन दे उम उम दे जागोन उम